हॅलो सायली टिचर

म्हजें चेडूं हॉस्पिटलांत एडमीट आसा तेजो पांय स्लीप जावन तें पडलें ना जावच्यो तेज्या फुड्यान कोणूच ना सो येवपाक पॉसिबल ना ना तो कामांक वयता सो ताका लीव मेळाना पॉसिबल ना पॉसिबल ना मात येवपा म्हजें चेडूं खूब रडटा तें तें खूब सिरयस आसा म्हणून येवपाक गावचें ना की तें एडमीट जात्लें सो थोडे दीस तेजी कॅर घेवची पडटली म्हणून

ना तें रडटा खूब म्हणून अशें जावपाचें मिन्स तें तेज्या कडेन कोण रावपाक ना सो ना जावचें ना तशें तें रडटां खूब तेका हांवच जाय म्हणटा प्लीज रिक्वॅस्ट करतां सुटी जाय म्हणून हां बरें